आंखौ मेलेमारि महरै फेर फाथिनाय गांसे बिजाबानो जाबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव बिए्ड कर्सनि ब्रैथि सेमिस्टारनि सिसि फिफ्टिन नलेज एन्द केरिकुलाम बिजाब बे बिजाबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिजों गनायजानाय गांसे बिजाब नाथाय बे बिजाबाव लिरगिरिया जेरैबायदि लिरदों बियो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिलेबासखौ मोजाङै फल' खालामाखै बे बिजाबखौ फरायनानै आंजों लोगोसे गोबां फरायसाफोरानो मेलेमारि गोबां ट्राबल जादों बेवहाय मोनफ्रोमबो सिलेबासनि पइन्टफोरानो गनायजाथाव एबा थोजासे नङा बेयाव नलेज एन्द एक्सपिरियेसन्सनि मोजाङै फारागथि होनाय गैया नलेजा मा एक्सपिरियेन्सा मा बेखौ मोजाङै खेंफोरथि होनाय गैया सेकुलेरिजिम नेसनेलिजिम हिउमिनिजिम आरो रबिन्द्र नाथ टेगरनि भिउफोरखौबो मोजाङै मख'नाय गैया बेफोरबायदि बेले बेजेनि थाखायनो बे बिजाबखौ लानानै आं गोबां जेंना जेंनायाव गोग्लैदोंमोन बे बिजाबफोरखौ आङो लोगोफोरजों सम सम गोबां सावरायोमोन आरो बेयाव थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आं लोगोफोरजों सावरायनांदोंमोन